हां में एह् असैसमैंट करनी आं बड़े लोग कताब दिक्खियै कवर दिक्खियै कताब दी जजमैंट करदे न पर एह् चीज़ गल्त होंदी एह् मेरे कन्नैं बी बड़ी बारी होआ कि के में बी बाह्रों कताब दा कवर दिक्खियै सोचेआ कि एह् कताब शैल होनी ऐ पढ़नें गी मगर ओह् दिक्खी मतलव स्हेई जेह्ड़ी ऐ ना कताब तुस पढ़ियै गै तुस दस्सी सकदे हो कि केह् हा कदैं कदैं पूरी कताब जेह्ड़ी शुरुआत च पढ़दे हो ते बेशक्क मन नेंई लगदा तुसेंगी मगर आस्ता आस्ता जिसलै तुस कोई कताब पढ़नी शुरुस करदे हो ते तुआढ़ा ओहदे च जेह्ड़ा रुझान ऐ ना बधदा जंदा बधदा जंदा और तुस आखरी दी तरफ तुस जंदी हो तुस सोचदे हो केह् इन्न शिक्षा देनी ऐ कताब नै कि के कोई बी जेह्की कताब होग ना बेशक्क ओह् धार्मिक होग कोई नालेज़ देग जां कोई किश दस्सग ओह्दे बिच्च हर तरां दा ग्यान जेह्की इंसान दे जीवन च जरूरी ऐ पर कदैं कदैं अस शुरु शुरु च दिक्खनें आं कि एह् कताब पढ़नें दा कोई फायदा नी ऐ मगर अद्दा पढ़नें दे बाद थोह्ड़ी पढ़नें दे बाद स्हानू लगदा ऐ कि एह् ते साह्नू बड़ी शिक्षा देआ दा ऐ जेह्ड़ा साढ़ी रोज़मर्रा दी जिन्दगी च बड़ा कम्म आंदा ऐ और अग्गैं बी असैं शिक्षा आनें आह्लें बच्चें गी देई सकनें आं ते इस करी मेरे कन्नैं बी एह् बड़ी बार होआ कि में बाह्रों कताब दिक्खी एह् सोचेआ कि एह् कताब बड़ी शैल ऐ शैल चत ेचलो सारियां कताबां होंदियां न कोई जेह्ड़ा शिर्शक ऐ कुश ना कुश ओह्दा मारल होंदा गै होंदा ऐ मगर असैं कताब दी बाह्रों शक्ल दिक्खियै असैं एह् नी सोचना चाही दा कि एह् ठीक ऐ नेंई ऐ अस उसी पूरा पढ़ियै ओह्दे बाद ओह्द् शिर्शक दिक्खियै फ्ही ओह्दा कहानी दा सार दिक्खनां चाही दा कि एह् साह्नू केह् आखनें दी कोशिश करा दी ऐ ते एह्दे कन्नैं केह् बदलाव लेआई सकनें आं अस अपनें आप च बी ते एह्दे बारे च अस दुएं गी दस्सियै ते केह् दस्सी सकनें आं दुए च बी केब बदलाव लेआई सकनें आं अस